گروہوں یا قدموں کے درمیان امن اور سمجھوتے کو فروغ دینے کے لیے کھیلوں کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جیسے مختلف دوستانہ کھیل تقریبات منظم کرنا مثلاً کرکٹ فٹ بال کے میچز انسانوں کو ایک ساتھ لانے کا یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے یہ تقریبات مختلف گروہوں اور قوموں کے افراد کو مل کر کھیلنے اور مذاق کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں جو ان کے درمیان تعلقات کو مستحکم کر سکتا ہے مختلف گروہوں کو ایک ساتھ تربیتی کیمپ میں شرکت کرنے کا موقع دینا چاہیے جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار سکیں اور ایک دوسرے سے کچھ سیکھ سکیں یہ امن و امان کی بنیادی تشکیل فراہم کر سکتا ہے مختلف قوموں یا گروہوں کے درمیان مختلف قومی دلوں کا تبادلہ کرنا ان کے درمیان معاشرتی تفاہم اور تقریبات کو بڑھا سکتا ہے کھیلوں کو استعمال کر کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے کے علاقے کو سمجھنے اور اس کے معاشرتی مقدسات کو قدر دینے کے لیے تعلیمی مواد بنانا بھی ایک اہم طریقہ ہو سکتا ہے